प्राप्ती मॅडम नमस्कार तुमी लायब्रिरीयन म्हणून काम पळयतात म्हाका तुमच्या क्षेत्रांतलो अणभव जाणून घेवपाक जाय ते भायर जेन्ना तुमी पुस्तकां मेन्टेन करतात तें कशे पद्धतीन करतात कश्या सोंप्या पद्धतीन करतात म्हाका हेंवूय जाणून घेवपाक जाय आनी ते भायर तुमी लायब्रिरीयन आसल्या कारणान तुमचें कितेंय वाचन बी आसा हें म्हाका जाणून घेवपाक जाय नमस्कार सर हांवें बी एसी करून रोकडोच लायब्री सायन्साचो कोर्स केल्लो गोवा युनिवर्सिटींतल्यान शिकून जातकर म्हाका रोकडोच जॉब मेळ्ळो आनी ह्या स्कुलाक हांव आतां आठ वर्सां जालीं लायब्ररीयन म्हणून काम पळयता मागीर आमी बूक रेजिस्टर करपा म्हणल्यार एक्सेशन रजिस्टर म्हणून आमचो एक बूक आसता नीव जे बूक येतात ते आमी तेतून रेजिस्टर करतात प्रत्येक बुकाक एक वेगळो एक्सेशन नंबर म्हण आसता आनी मागी तशेच कोण बूक व्हरता घेता घेता व्हरता ताका इशू रेजिस्टर म्हूण आसता तातूंत मागीर सात दिसाचो पिरेड आसता सात दीस तुमी बूक व्हरपाक शकतात दोन बूक तुमकां घरा व्हरपाक मेळटात मागीर सात दिसान तुमी तो परत रिटर्न करपाक मेळटा आनी लायब्ररीक वेगवेगळे सेक्शन सुद्दा आसा आमची जशें की मराठी वेगळें कोंकणी वेगळें इंग्लीश वेगळें रेफरंस सॅक्शनाक डिक्शनरी एनसायक्लोपिडिया जनरल बुक्स अशीं वेगवेगळीं बुकां आसतात मागीर बुकां आमी क्लासिफिकेशन म्हण करतात तेतून बूक लँग्वेज वायज सबजेक्ट वायज आमी क्लासिफाय करतात जशे की मराठी एट नायटी वन पोयंट फोटी सिक्स अशे क्लासिफिकेशन नंबर आसा तातूंत सुद्दा मागी कविता बुकांक वेगळे नंबर आसतात नाटकांच्या बुकांक वेगळे आसतात मागीर लघु क कथा आसता तांकां वेगळे आसता कादंबरीक वेगळे आसतात तशेंच कोंकणीक सुद्दा एट नायन वन पोयंट फोर नायन वन अशे क्लासिफिकेशन आसता मागीर लँग ग्रामर बुकांक वेगळे आसता हिस्ट्री जोगराफी अशे वेगवेगळ्या सबजेक्टांक वेगवेगळे क्लसिफिकेशन कोर्स आसतात तशेच प्रत्येक बुकाक बुकाचे लेखक आनी बुकाचें जें टायटल आसता तेजें फस्ट थ्री आल्फाबॅट्स घेवन कॉल नंबर म्हूण घालतात सो दॅट बूक आमी वेगवेगळे आयडेंटीफाय करपा शकतात आनी इ ग्रंथालय म्हण आमी लायब्ररीचें सॉफ्टवेअर सुद्दां यूज करता यूज करतात तातूंत सुद्दां आमकां प्रत्येक बुकाचें इनफोर्मेशन मेळटा आय एस बी एन किंवा त्या बुकाचो की वर्ड्स किंवा टायटल ऑथर कितेंय घातल्यार ते बुकाचें लोकेशन कळटा खंयच्या सॅक्शनाक खंयच्या रॅकाचेर तो बूक आसा हें सगळें बुकाची म्हायती तुमकां मेळटा बुका म्हजें रिडींग म्हणल्यार हांव रिडींग करता किद्या म्हाका रिडींग करपाक खूब आवडटा हांवें वेगवेगळे तरेचे बूक वाचलें आसात म्हाका चड करून कादंबरी वाचपाक खूब आवडटात हांवें मृत्यूंजय छावा युगंदर तशेंच सुदा मुर्तीचें वायज एंड अदरवायज ग्रँडमाज बॅग ऑफ स्टोरीज मागीर मन में है विस्वास अशे करून खूब तरेचे वेगवेगळे पुस्तकां वाचल्लीं आसात हो जर म्हाजो अ अनुभव थँक्यू